میں جب پانچ سال کا ہوا تو سب سے پہلے میں اسکول میں ایڈمیشن لیا تھا میں وہاں پڑھتا تھا تو جب میں وہاں پہ پڑھتا تھا پہلی کلاس میں تو میں مجھے اسکول سر جو بہت اچھے طریقے سے پڑھاتے تھے میرا اسکول کیریئر جو رہا وہ بہت اچھا رہا کیونکہ میں پڑھائی تو بہت اچھے سے مینج کرتا تھا اور سر کی ہر بات کو سمجھتا تھا اور پھر میں وہاں سے آتا تھا اور اس کے بعد میں دوپہر کے بعد جب اسکول سے چھوٹی چھٹی ہوتی تھی تو پھر میں مدرسے جاتا تھا مدرسے میں آنے کے بعد میں استاد کے ہر بات کو سجھتا تھا استاد جو سبق دیتے تھے وہ اچھے سے یاد کرتا تھا میں نے قرآن شریف پڑھا اور اردو ایک ہی استاد سے سیکھی ہے اور بہت اچھا پڑھاتے تھے تو میں جب پڑھتا تھا تو بہت من لگا کر پڑھتا تھا اور بہت اچھے سے اردو کو مینج کرتا تھا پھر گھر پہ آ کے میں اردو کا کام جو استاد دیتے تھے اس کو لکھتا بھی تھا اور سمجھ کے پڑھتا تھا تو اسی لیے میں آج یہاں پہ آیا ہوں کیونکہ میں نے بہت اچھے سے پڑھائی کو مینج کیا ہے